बचपनमे तऽ बहुत तरहकेँ खेल खेलने छी जेनाकि क्रिकेट तऽ कनि पैघ होयके बाद खेलल जाइ छै लेकिन ओकरोसँ बचपनमे जब छुआ छुइके खेल भेलै जकरामे कि सब बच्चा सब मिलकऽ दौड़कऽ एक दोसराके छुनाइ रहै छै जे छुअवै छै ओकरा फेर ओकर बाद लुकाछिपी भी खेल बहुत प्रचलित रहै छै गाँव घरमे जेना हमसब गाँव घरमे पललियै बढ़लियै तब छुआछुइके खेल आओर लुकाछुपी जेकरा साङ्केतिक भाषा लोकल भाषामे कहल जाइ छै कि अब छुपि कऽ खोजनाइ या फेर जे हमरा सबके खोज रहल छै ओकर धप्पा दए कऽ फेरसँ ओकरा कहनाइ कि फेर तू खोजऽ जाहि तरहकेँ खेल रहै आओर तैराकी तऽ हम नहि करने छी लेकिन क्रिकेट खेलने छियै क्रिकेटमे तऽ अब गामके क्रिकेट तऽ गाँवके अछि जेना छोट जगहमे कहीं खेलै लए पड़ै रहै तऽ अब बॉल अगर बाहर चलि गेलै तऽ आउटके नियम या सिङ्गल खेलैके नियम या तीन चारि दोनो पार्टीके तरफसँ बैटिंग करैके नियम या छोट छोट खेल रहै कितकित सब जे अपन घर परिवारके बहिन सबके साथ खेलने छियै ओकरो अनुभव लेने छियै आओर बहुत आनन्ददायक खेल रहै बचपनके ईसब तरहकेँ खेल हमे सब खेलने छी ओकर बाद एक खेल रहै पिट्टो टाइपके जकरामे कि सातगो पत्थर फैला कऽ अपन राखि देल जाइ रहै ओकर बाद दू टीम बनायल जाइ रहै दोनो टीममे जतना जे छै आदमीकेँ टीममे बनै रहै ओकरामे क्रिकेट बॉल सँ या कास्को बाल स टेनिस बाल जेकरा कहल जाइ छै ओकरामे लकड़ीके या जे फेर ईट के या कंक्रीटके जे भी कोई चीजके रहै रहै छओ गो ओकरा एक दोसरापर चढ़ाकऽ बॉलके माध्यमसँ ओकरा गिराबैके रहै रहै आओर गिराबैके बाद दोसर जे पार्टी गिरबै रहै ओ दोसर पार्टी ओकरा ओकरा चढ़ाबैसँ रोकयके नियम रहै कि ओकरा फेर सँ एक दोसराके उपर नहि राखल जाइ तऽ सेहे क्रममे एक दोसराके बॉलसँ मारिकऽ ओकरा आउट करैके विचार रहै रहै अगर आउट करैके पहिने उ सातो लागि जाइ रहै तऽ उ टीम जीत जाइत रहै आओर दोसर टीम हारि जाइत रहै इएहपर खेला आगू बढ़ै रहै अगर बीचमे केकरो लागि गेलै बॉल तऽ खेला खतम भए गेलै